हम मिथिलेश बोलैलए यहाँ से सॅं बोलैलए हँ फूल लेबय के रहले र क़ोन क़ोन फूल हौ गुलाब के गुलाब के रेट की छौं इता जादा कम नहि हेतै

अच्छा बताबऽ कितनामे देबू कितनामे देबय वला रेट बोलऽ ओकरामे क़ोन बढ़िऑं होलऽ जे लाइट करऽ ओ बताबऽ ने जे शादीमे लगाबी

गुलाबे के तऽ रेट बताबऽ गुलाब के साथ आओर लेबय गेंदा के फूल लेबय के रहय ओकरे ज़रूरी छै

अरहुल

अच्छा की भाव छ अभी फूल सब हँ ने ताज़ा ताज़ा अच्छा हमहुँ अबै हीय कुछ देर बाद

लेतिय र अथी अथी मे कैसे बेचै छै मतलब दर्जनमे बिकै छै कैसे ओ दू हज़ार टका सए देखियौ पाँच सए के अतिरिक्त दू हज़ार टका सॅं तऽ पाँच सए लेबय के है तऽ कितना होलों पैसा ओ अच्छा डिस्काउंट अच्छा ई अरहुल के फूल हौं की ओ अच्छा बताबऽ की कितना होले कैसे दै छहौं दर्जनमे दै छै की

पंद्रह सए मे एक सए फूल देबूँ

एक हजार